ہیلو ہے جی بولیے کون صاحب ہیں نہیں نہیں بینک آپ کے ساتھ بات کریں وہ نہیں کیا کہ ہمیں بتانا کون جو ہے کون سا اکاؤنٹ یے سیونگ کھلوانی ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانی ہے اچھا اچھا کھل جائے گا اکاؤنٹ اس میں جو ہے آپ کو فوٹو لے لینا پاسپورٹ سائز میں فوٹو لے لینا ہے نا اور آدھار اور پین لے لینا ہے پین کارڈ فوٹو جو ہے دو پیس لے لینا ساتھ میں اور اور بیٹا وہ ہاں وہ فی الحال میں اکاؤنٹ تو اوپن کر دیں گے پھر بعد میں تو لگا لو گے نا پین کارڈ اچھا ٹھیک ہے پھر پھر آجاؤ پھر اکاؤنٹ کھلوانا ہو کھلوا لو ایسا جو ہے کٹ والے اکاؤنٹ اگر کھلواؤ گے ہے نا تو تو تمہیں جو ہے نا بھائی ہینڈ ٹو ہینڈ چیک اے ٹی ایم پاس بک مل جائے گا تمہیں تورنت ایک ڈیڑھ گھنٹے میں ہے نا اور تمہارے اکاؤنٹ میں جو ہے دو ہزار روپے جو ہے نا پھر کریڈٹ کر دیا جائے گا ہاں دو ہزار روپے سے ایک اکاؤنٹ اوپن ہوگا ایسے لے کر آو آپ کو پھر آپ کو آپ کے آپ کو فیسلٹی دے رہے نا بھائی آپ کو جو ہے نا چیک ہینڈ ٹو ہینڈ ملے گا اور اے ٹی ایم کارڈ ملے گا اگر اگر نارمل اکاؤنٹ کھلوانا ہے تو بھائی پھر آپ کو دو چار روز کے بعد اکاؤنٹ نمبر ملے گا آپ کو ہاں ہاں ہاں ہینڈ ٹو ہینڈ مل جائے گا بھائی منتھلی جو ہے ٹرانجکشن کرنے کے لیے جو ہے جب اے ٹی ایم سے ڈیبٹ کرو گے تو چار چار مرتبہ اپنی برانچ جیسے ایس بی آئی کے اپنے برانچ سے کرو گے تو چار کے بعد پھر جو ہے نا پانچویں ٹرانجکشن میں پھر چارج لگے گا تو آجاؤ کل کل تو سنڈے ہے کل تو نہیں ہو پائے گا منڈے میں آؤ اوکے اوکے اوکے